जी सर नमस्कार सर मैं अपनी एक कंप्लेन कराना चाहती हूँ अपनी स्कूटी की जो कि चोरी हो गई है

जी सर मेरी स्कूटी यहाँ मार्केट में थी मैं मार्केट गई थी कुछ ख़रीदने वहीं पर खड़ी कर दी थी मैंने स्कूटी जी मैं संडे मार्केट में गई थी अपनी स्कूटी ले कर वहीं मार्केट करने हाँ मैं संडे मार्केट गई थी हाँ सर उस में शाम पाँच बज रहे थे जी नहीं सर मैं स्कूटी के साथ नहीं थी मैं मार्केट कर रही थी और अपनी स्कूटी मैं पार्किंग में खड़ा कर दी थी हाँ मैंने अच्छे से लॉक किया था सर हाँ उसकी चाबी मेरे पास है जी हाँ सर स्कूटी का नंबर मुझे याद है सर मेरी स्कूटी का नंबर यू पी च सिक्स फॉर क्यु सेवन फाइप फाइप वन है जी सर जी ये सर स्कूटी मेरे पापा के नाम पर है मेरे पापा का नाम श्री भरत अलगनाथी है

सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास हैं लेकिन मेरे मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स सारे मेरे घर हैं जी सर मैं अब सारे डॉक्यूमेंट लेते आऊँगी लेकिन सर मेरी स्कूटी सर जल्द से ढूँढ दीजिए आप

लग सारे जगह सर वो तो सारे डॉक्यूमेंट लाइसेंस बाक़ी सारे इंश्योरेंस वो तो मेरे घर पर ही है सारे डॉक्यूमेंट मैं अपने घर पर ही अच्छे से रखी हूँ तो सर वो लाइसेंस मैं अपने क़रीबी एरिया में गई थी वही बग़ल में ही मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं मार्केट इसी लिए मैं सर लाइसेंस लाना ज़रूरी नहीं समझी हाँ सर आप सही बोल रहें हैं लेकिन मैं एक दम मेरे तीन चार घर के बाद ही गली के बाद वो मेरा मार्केट है इसी लिए मैं ज़्यादा मैं साथ में तो सर मुझे सारे डॉक्यूमेंट अपने लाने पड़े अपने स्कूटी की सारी डॉक्यूमेंट लानी पड़ेगी और हमारे साथ में हमारे पापा भी साथ में आएंगे मुझे स्कूटी चलानी है जी सर हाँ सर मैं अपने पापा को लेते आऊँगी और सारे अपने स्कूटी के डॉक्यूमेंट है सब को लेते आऊँगी मैं